हमारे मानसिक शरीर को स्वस्थ रखने के लिए हमें अच्छा भोजन करनी चाहिए जिससे हमारी शरीर स्वस्थ रहे और हमें हमारे मस्तिष्क पर अच्छे विचार करने चाहिए जिससे हमारा मस्तिष्क अच्छे अच्छे विचारों को रखिए गलत विचार को ना रखें हमारे मस्तिष्क व्यायाम हमें व्यायाम करना चाहिए जिससे हमारा मस्तिष्क नियंत्रित रहे और साँस लेने के अधिकांश लोग लोग का देखा जाता है साँस लेने में दिक्कत होती है है ठंडी समय में जैसे ठंडी के समय हो गई डॉक्टर कहते हैं कि सब लोग डॉक्टर के पास जाते हैं जैसे मेरे मम्मी हो गईं डॉक्टर के पास गए उस डॉक्टर या फिर सलाह दिया कि आप ठंडी चीज़ खाती हैं ठंडी जगह ठंड में आपको मोज़ा पहनना चाहिए टोपी लगाना चाहिए जिससे आप ठंडा चीज़ खाने से मन जैसे आइसक्रीम हो गया केला हो गया और बहुत सी चीज़ हैं जैसे ठंडा चीज़ खाने से शरीर में ठण्ड ठन्डे से साँस फूलती है इससे बचने के लिए हमें गर्म चीज़ गर्म चीज़ जैसे कोड़ा तापना चाहिए हीटर है हीटर तापना चाहिए और गर्म स्थान पे रहना चाहिए जिससे साँस लेने में कम तकलीफ हो और हमें अच्छी व्यायाम करना चाहिए सुबह रनिंग करना चाहिए रनिंग ना हो तो और जिसके साँस लेने में दिक्कत हो तो दौड़ ले सुबह उठके जल्दी दौड़ना चाहिए सुबह ब्रह्म मुर्हूत कहा जाता है इससे दौड़ने से हमारा शरीर स्वस्थ रहता है और श्वास लेने भी और अच्छी नींद लेनी चाहिए हमसे कम से कम आम आदमी को छ से सात घंटा स्वस्थ आदमी को छः से सात घंटा नींद लेनी है कि हर सुबह दिन तीन सौ छः से सात घंटा लेनी ही लेनी है इससे कम हुआ तो साँस लेना में तकलीफ होगा और अच्छी व्यायाम करनी चाहिए और ठंडी जगह से बचिए क्योंकि साँस लेने में दिक्कत होती है ठन्डे जगहों से बचेंगे तो साँस लेने में गर्म जगह पे रहेंगे साँस से मदद मिलेगा और अच्छी व्यायाम करनी चाहिए जिससे हमारा साँस लेने में मदद मिले